ओं आं सासे आबादारि आं उन्दै समनिफ्रायनो आबादजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबोनाय सासे निखावरि सुबुं आं गोदोनि आबादनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो लादों तारमाने जों गोदो उन्दै समाव आसु मायस्लि खरमा जोसा जेंखुवा जाहा बायदिसिना आबाद मावबोदोंमोन माइसालि माइ गायबोदोंमोन बे माइ गायबोनाय समाव जों जा आबाद मावोमोन बे आबादाव थारैनो मिथिंगानि मिथिंगानि दैदेननायजोंनो खामिनिखौ एबा आबादखौ मावबोदोंमोन अखा खमब्लाबो अखा बुरजाब्लाबो दैबाना जाब्लाबो जों थि समाव आबादखौ मावनानै सोलिबोदों एबा जाबोदों नाथाय फैयै फैयै फैनानै नै दा नै दानि आबादा गोनोखोआरि मुगानि जि आबाद बे आसलथे बेना बोसोराव खेबसेल' बुंजायो दा जियानो जाथों जों गोदो आबाद मावनायाव जोंनि आबादथिलियाव बायदिसिना जेंनायाव गोग्लैबोदों बे जेंनायानो जाबाय अखा गैयाब्ला आबाद मावनाया बन्द' जायो एबा थाथ'नांगौ जायो अखाखौ नेनानै जों आबादखौ थि समाव गायनो हायाब्लाबो गायनानै जों सोलिबोदों नै दा लाखै लाखै सोलोंथायनि गोहोजों गेट एबा बान्दो खानानै एबा दै थिखोनानै नांगौ नांगौ समाव दैखौ जों दुब्लियाव दैखांना आबाद मावबोदों दानि आबादजों गोदोनि आबादजों गोबां डिफारेन्स एबा फाराग दङ गोदोनिया गसायनि अननायजों जा मावनानै जि मोनो बेजोंनो सोलियोमोन नाथाय दानि बे आथिखालनि जि आबाद मावनाय बे आथिखालनि आबाद मावनायाव जोंनिनो हासार गोबां हासार होयो बे हासार होनायनि गोहोजोंनो आबादखौ मोजां खालामो आरो बे आबादजोंनो नै दा जों गोदो अलखदाव गोग्लैनायखौ जों नै दा जानखार खालामनो हादों नै दा जों बे आबाद दैज्लां बोथोरनि आबादाव ना खांख्राइ साम' बायदिसिना जों जानाय मुवा गोदो मोनोमोन फोथारफोरावबो थायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर लाखै लाखै जेबो मोनबो मोनै जालांबाय नै दा आथिखालाव जों गावगावनि न'खराव फ'ख्रि जावै जावै ना फिसिनानै जानांगौ जादों आरो बे ना फिसिनाय आबादखौनो खायफाया गुवारै मावनानै फालांगि खालामनानैबो जागासिनो दङ जोंनि बे आबाद मावनायाव एम्फौ एनला बेमार बायदिसिना जों अलखदाव गोग्लैदों एबा भुगिनांदों दि जोंनि बे हालामाव गोबां एम्फौ एनला जों आबादा गाज्रि जादों थांनाय बोसोराव नै एबार नै जि आबाद बे आबादाव थारैनो माबोरै सोमजिदों एम्फौ बे एम्फौआ माइ बिदांखौ होबथायनानै गोबां खहा खालामदों बे खहा माइ आबाद खहानि थाखायनो दिनै जोंनि अनसोलनि गासैबो संसारा अलखदाव गोग्लैदों दा जों थेवबो आफा इसोर नि अननायाव जों आबादखौ मावगासिनो दङ नै दा जोङो दैज्लांनि आबादनि उनाव नै दा बेसर खाला धुन्दिया बायदिसिना आबाद मावदों आलु गायदों राङालाव गायदों लाइ लाफा सुखा फालें गोबां गोबाङानो मावदों दा बे बेलायावबो बेरामानो बा एम्फौ एन्लायानो जोंखौ अलखदाव गोलैदों दा बे एम्फौ एन्लाफोरखौ होखारनो थाखाय बायदिसिना रासायनिक हासारजों लोगोसे मुलि बाहायो बेखायनो जोंनि जानाय जि मुवा बे मुवाफ्रा गुबुंले जानानै जोंनि देहायावबो थारैनो खहा खालामदों जों थेवबो हानाय मानि रासायनिक हासारखौ दोननानै जोंनि थानाय मोसौनि गोबोरखि हासार होनानै आबाद मावनानै जों जानायखिनिखौ जों मावो आरो बेबायदिनो मावै मावै जों दा दासिमहालागि सोलिगासिनो दङ आरो जों सोलिबायानो थागोन दा जियानो जाथों जोंनि बे आथिखालनि जि गोनोखोयारि मुगा बे गोनोखोयारि मुगायावा जों गोबां जानाय मुवाफोरखौ दिहुननो थाखाय मा मावनानै लानो थाखाय जों गासैबो नाजानांगौ दा बेखायनो आं गोसो खुसियै आंनि न'खरखौ गोजोनै खुंनो थाखाय एबा जिउखौ गोजोनै दैदेनलांनो थाखाय आंनि आबादखौ आं गोसो गोथारै गोसो होनानै मावो आरो जि मोनो बे आफा इसोरननि होनाय फिथाइखौ लानानैनो आंनि न'खरा सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदि सोलिबायानो थागोन दा जियानो जाथों मानो आफा इसोर बोराइ बाथौनि एबा इसोरनि अननायजोंनो बे संसारा जिथुके सोलिगासिनो दङ बा संसारखौ जि आफाया दैदेनगासिनो दङ बिनि दैदेननायनि बेलायावनो दासिमहालागि आंबो बिथांनि गोहोजोंनो गावखौनो दैदेननायजों लोगोसे रायजो राजाखौबो दैदेनलांथों आं हास्थायो एबा खावलायो